دوڑنا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ مجھے بچپن سے ہی اس کی ٹریننگ دی گئی ہے میرے دوست اس بارے میں میرا بہت ساتھ دیتے ہیں اور میں اپنے پڑھنے کے زمانہ سے ہی دوڑتا ہوں اور دوڑ کے مقابلے میں حصہ لیتا رہتا ہوں میں نے بہت سارے ریکارڈ بنائے ہیں اور پھر اپنے ہی ریکارڈ کو توڑا بھی ہے ابھی پچھلے مہینے ایک گاؤں میں دوڑ کا مقابلہ تھا جس میں آٹھ سو میٹر دوڑنا تھا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا جب میں اتنی لمبی دوڑ میں حصہ لے رہا تھا لیکن کیونکہ میں روزانہ دوڑتا ہوں اس لیے میں نے پورے جوش اور ہمت کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لیا اور میں نے اس مقابلہ میں آٹھ سو میٹر دوڑنے کا ایک نیا ریکارڈ بنایا میری عادت ہے کہ میں روزانہ تقریباً ایک دو کلومیٹر دوڑ لیتا ہوں میں عام طور پر صبح کے وقت دوڑنا پسند کرتا ہوں کیونکہ صبح کو روزانہ دوڑنا ایک صحت مند عادت ہے جس سے جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے میری طرف بہت سے لوگ صبح دوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ انہیں دن کا آغاز تازہ دم اور توانائی سے بھرپور کرنے میں مدد دیتا ہے میری ایک خواہش ہے اور میرے دل کی تمنا ہے کہ ایک بار ملکی پیمانے پر کسی دوڑ کے مقابلہ میں حصہ لے کر اپنی قسمت کو آزماؤں مجھے یقین ہے کہ میں اس میں ضرور جیت حاصل کروں گا